आसामाव गाहाय गेलानाय हानजाया जाहैबाय आसाम क्रिकेट एस'सियेसोन आरो फालिथाया जाहैबाय क्रिकेट जाय गोबां अनजिमायै एबा अनसायगिरिफोरा गोसो बोहोयो जाय गेलेनायखौ जोंनि आसामनि गोबां सुबुंफोरा माने गोसो होनानैहाय नायो दा बेनिखायनो जों बुंनो हायोदि आसामाव गाहाय गेलेनाय हानजाया जाहैबाय आसाम क्रिकेट एस'सियेसोन आरो फालिथाया जाहैबाय क्रिकेट